हमारे यहाँ जैसे तीज त्यौहार मनाया जाता है बड़े हर्ष उल्लास से जैसे कजरी हुआ तो लोग पहले कजरी गाते थे और होली आती थी तो होली पर भी लोग होलिका गाना गाते थे जो है और सब एक दूसरे से ख़ुश और प्रसन्न रहते थे जैसे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा के नाम से निकाला जाता है और जैसे तमिलनाडु में भी सब होता है यानि हर जगह ही वह किसी न किसी प्रांत में कोई न कोई कला से जो मठ है जैसे मिट्टी का बर्तन कुछ बनाते हैं कुछ तो पत्थर की मूर्तियाँ बनाते हैं कुछ तो जैसे दीवारों पर चित्र बना देते हैं शंकर जी हनुमान जी या कोई अच्छी लड़की हो तो उसकी भी फिगर उतार देते हैं हमारे कलाकार ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो कि नन्द बैल भी बना देते हैं और हनुमान जी की फ़ोटो बना देते हैं शंकर जी का बना देते हैं राम और सीता की फ़ोटो बना देते हैं और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी हैं कि जो ईश्वर सबको प्रदान नहीं दे पाता जैसे नाचना गाना यह नृत्य संगीत कला यह एक ऐसी विद्या है कि जो माँ सरस्वती किसी को प्रदान नहीं देती जो बहुत ही अपने नियम और संयम से वह अपनी ईमान और धर्म से रहता है उसी को माँ सरस्वती यह विद्या प्रदान करती है